अॼु उत्तर प्रदेश जी कलाऊं ऐं शिल्प समय सां गॾु बदलनि पयूं ऐं उन हुन जे हिसाब सां पंहिंजो पाण खे विकसित करनि पयूं पारंपरिक कलाऊं ऐं जे ईअं बनारसी बुनाई चिकनकारी कढ़ाई ऐं लकड़ी ते नकाशी मिट्टीअ जा बरतनि इहे सभु बाज़ारि जे मांग जे हिसाब सां पंहिंजो पाण के चेंज पिया कनि ऐं पंहिंजो पाण के मॉर्डन ठाहीनि पिया अॼु जी तकनीक ऐं डिज़ाइनुनि के पुराने डिज़ाइनुनि खां मिलाए करे जीअं चिकनकारी हाणे मशीन सां बि थी वेंदी आहे ऐं पहिरीं जीअं कॉटन ऐं जॉरजट ते थींदी हुई हाणे ऑरगेंज़ा ऐं चंदेरी अलॻि अलॻि कपिड़नि ते बि थी वेंदी आहे ऐं जीअं बनारसी साड़ियुनि ते बि हाणे लेटस्ट पैटर्न अची विया आहिनि जेके नई पीढ़ी खे बि आकर्षित कंदा आहिनि ऐं सरकार हिननि में सभिनी खे पंहिंजे संगठन खे बढ़ावो ॾाढो ॾींदी आहे ऐं ई कॉमर्स जे प्लेटफ़ॉर्म जे त जे हुन मां ऐं कारीगरनि खे बि थोरो मदद करण में उत्तर प्रदेश सरकार असांखे ॾाढो मदद कंदी आहे